میں پبجی گیم کھیلتا ہوں اور اس گیم میرے کافی سارے دوست ہے اور کافی میرے ایک اچھی دوستوں کی ایک ٹیم ہے اور ان کے ساتھ کھیلنے میں مجھے کافی اچھا تجربہ ملا